बे आं दा मोसौ दै दौनाय टाइम जाबाय मोसौ दै दौनो थांनोसै आरो मोसौआबो दसता गोजो दा आरो हारसिं रोगा रोगा लांनांगौ जिराय जिराय हाया आरो माला दौखांगोन माला मागोन आङो दोस्लायनांगौ दै दौनानै आरो नै अमा आदार होनांगौ अमा आदाराबो गिदिरनि फिसानि जनै जनै संनांगौ फिसानि फिसा गिदिरनि गिदिर होनांगौ फिसाया माब्रैखौबो बेलेग होलायबाय आरो अमा गिदिर दङ मानै बेनोबो आरो जुदा होनांगौ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आरो जोंनि हिनजाव माहारि आबोर खालामनाय जोथोना जोंनिनो आं खालामाबा सोर खालामगोन नै आरो हांसो दङ दै गैयैआव दोन्दों आङो दा आरो आदार होनानै दै गोनाङाव एंगारहरनांगौ दुगैनो नेट सोंनानैसो दोन्दों गाबबाय दङ हांसोआ दसता गोजों हांसो आरो नै बोरमा दङ आदथा बोरमानोबो दै दौनांगौ दोस्लायनांगौ गाबख्रावबायदों सान्दुंखो हाया बोरमायाबो सायाव दोनहैनांसिगौ आरो संनाय खावनाय टाइम जाबाय आंना मोसौ मोसा दोस्लायखांबाथाय दुगै लोबै ओंखाम संनांसिगोन दा आरो बोरायाबो हाग्रायाव थांदोंमोन दा ओंखामाबो आथुर जाफैसिगोन दाउआ गासै सल्लिसता दंमोन दा आरो ओमफ्राय फिसा फिसौ पन्सासतानि बारासो दङ गनाय माथाम दं आरो गोरलै गोरलाम पन्सासतानि बारासो दङ दाउदैयालाय जोङो माब्लाबा माब्लाबा रुनानैबो जायो बांद्राय आरो हांसो बिदै जालाय दाउनि बिदै जालाय जायो ओंख्रि गैयाबा रुनानैबो एवनानैबो जायो बेफोरजोंनो दाउआ जोङो अभार जाबाथाय आदार होख'नो हायाबा सिमला बाजाराव लाङो ओमफ्राय आरो के जि आसिताखा बबावबा सेरसेयाव सारिस' सल्लिस गाहाम मोनो ओमफ्राय बेखौ जोङो जमा खालामनानै दुइ हाजार गाहाम मोनो बबेबा हाजारसे गाहाम मोनो बेखौ जोङो थिनानै लाबोयो आधा खरसा खालामबाय आधा लानानै फैबाय जों आरो जमा खालामनानै बेंकआव सोना दोनहैयो आरो अमायाव जोङो मासेयाव खमबाबो पन्द्र' हाजार बा बिस हाजार नङाबा जों फाना आरो जों गाइखेरा दस थाखा पवा फानो ओमफ्राय मोसौआव दा जोंना मासेयावनो सेरसे गाहाम ओंखारो मानैजों दुइ लिथार ओंखारो आंनिया गाइखेरा जों ओरैनो चक फिसायाव माब्लाबा लाङो ओमफ्राय माब्लाबा गामियावनो लाङो गामिनि मानसिफ्रानो लोंनो ओरैनो फुं फुङाव लांफैयो सेरबाथाय दस थाखा पवा फानो गाइखेरा पवासेयाव के जि आसि थाखा बे फाननाय फैसाफोरखौ जोङो जमा दोननानै माब्लाबा दखना गानो आरो गस्ला गानो आरो आलासि दुलासि फैबा जों खरसा खालामो जमा बुथुमना दोननानै जों आरो बिदि बुथुमना दोनाबा एख' मोनाना एख' बाहेरा खरसा मैगं थाइगं फाना नालाय जोङो जानोल' खेति खालामनाय नालाय थिना दोनो बेखौनो जों जोङो फाननानै ओरैनो माजि माजि मा खालामनो जोङो दोनो बिदिनो आलासि माब्लाबा दुलासि जानो थांबा गारि गाखोनायफोराव बाहायहैयो आरो गारि मथर गाखोनायफोराव आरो लोमजानाय साजानायाव डक्ट'रफोरनाव थांबा बाहायजायो जमा बुथुमना दोननानै मासाव जोङो ओरैनो पास्स' हाजार दुइ बिदि दोनहैयो दाउ अमा फाननानै आधा आधि जों आखाइआव जमा खालामनानै लायो आरो जों थांब्रबनो हाया बख'हैब्रबनो हायाना नांगौबा गारि मथर गाखोनानै जों थांनो रोङा नालाय